राजस्थान में जौ चना बाजरा चावल गेहूँ ये मुख्य उत्पाद हैं वहीं बूंदी में चावल और झुंझुनू में बाजरा ये कहीं बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं वहीं राजस्थान के किसान जुताई बुवाई और कटाई मशीनों के द्वारा ही किए किए करते हैं वह मशीनों के द्वारा ही किसान अपने फ़सलों को काट कर बोरे में पैक करके और मार्केट में बेच देते हैं इनसे उन्हें कई प्रॉफ़िट भी मिल प्रॉफ़िट भी मुनाफ़ा भी होता है और यही और यही हम खाते हैं इससे हमारी सेहत भी काफ़ी अच्छी बनती है